जिसलै में पैह्ली बारी ट्रैक उप्पर गेआ हा उसलै जिसलै ओह् कंपलीट होए हे ट्रैकिंग ओह्ड़ी मिगी बड़ी जैदा खुशी प्राप्त होई ही क्योंकि उस ट्रैकिंग उप्पर साणु बड़ी जैदा कठिनाई दा सामना करना पेआ हा साढ़े कुछ दोस्त गुम्म होई गे हे ते उ'नें तुप्पेआ हा कन्नै ओह् पैह्ला बारा साणु कोई एक्सपीरियंस हैनी हा ट्रैकिंग दा तै जिसलै ओह् कम्पलीट होई साणु बड़ी जैदा सारें गी बड़ी जैदा खुश होए हे उद्दर दा इन्ना अच्छा व्यू हा मि जेह्ड़ा आह्ले तकर चेत्ता ऐ उद्दर दे ट्रैकिंग दा व्यू उद्दर दी ग्रीनरी अच्छी किन्ने जैदा पेड़ पौधे हे हरे भरे उद्दर दा मौसम हा है वी मतलब बरसात ही बरखा दा मौसम ते बड़ा अच्छा मौसम हा उद्दर दा प्हाड़ उद्दर नैह्र ही जेह्ड़ी झरनां हा उद्दर दा चला दा बड़ा अच्छा हा ते ओह् आह्ले वी साणु चेत्ता ऐ उध्दर दे आह्ले वी असीं उस्सी हैनी भुल्ली पांदे जिसलै में उद्दर दी मतलब असीं कम्पलीट होई ही उत्थें असीं लास्ट उप्पर पुज्जे हे ट्रैकिंग दे उप्पर ओ उद्दर दा असैं ओह् दिक्खेआ हा मौसम मासम दिक्खेआ हा ते असीं पैह्ले उद्दर दी खूबसूरती मतलब खोई गे हे असी सारे जनें ते ओह् ओह् चीज मिगी आह्लें बी निं भुलदी ऐ दमाके चा बड़ी अच्छी गेआ हा साढ़ा ओह् ट्रै ट्रैकिंग